सर टिकट मेरी न मैं क्या है जल्दी जल्दी में चढ़ी थी और मैं क्या है अकेले थी और समान मेरे पास बहुत ज़्यादा था तो मेरी टिकट न मुझे मिल नहीं रही है सर मैंने टिकट बुक करी थी ऐसे नहीं है पर मैं टिकट जैसे ही में समान लेके चढ़ रही थी न ऊपर तो पता नहीं मेरी टिकट कहाँ गिर गई

सर मैं अकेले थी मैं है ना ऊपर चढ़ रही थी तो पता नहीं कैसे मेरी टिकट गिर गई मुझे नहीं पता आप मेरा यकीन मानो मैंने टिकट ली थी अरे सर प्लीज़ मेरे को है ना दो स्टेशन मेरे को यही तक ही जाना है आरे सर देख लो आपका मैं ऐसा नहीं है मैं हमेशा जब भी जाती हूँ मैं टिकट लेके जाती हूँ पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास जो है टिकट नहीं है और टिकट गिर गई आप कुछ कुछ तो देख लो अभी मेरे पास तो नहीं नहीं सर केस मत करो आप सर मैंने टिकट ली थी पर टिकट मेरी खो गई पता नहीं कहाँ गिर गई मुझे मिल नहीं रही है हो सकता

तो आप मुझे थोड़ा सा टाइम तो दो आप आगे की बोगी तक हो आओ तब तक मैं टिकट ढूंढ लूँगी नहीं नहीं सर मैं कही नहीं जाऊँगी में तब तक टिकट ढूंढ ने कि कोशिश करूंगी आप थोड़ी देर बाद आ जाना नहीं सर केस मत करो मैं अकेले लड़की थी और इतना सारा समान था मैं कैसे करती सर ऐसे मत करिए सर मेरे घर वाले मुझे बहुत ज़्यादा डाटेंगे और मेरी टिकट खो गई सर ऐसा नहीं है मैंने टिकट ली थी पर टिकट मिल नहीं रही है आप केस वगैरह मत करो सर आपको अगर फाइन सर आप कितना फाइन लोगे आप सर केस मत करो आपको फाइन सर तो टिकट के पैसे ले लो सर

चलिए ठीक है ठीक है तो फिर मैं आपको फाइन भी करने को तैयार हूँ मैं आपको फाइन भर दूँगी पर सर आप मुझपे केस मत करना जो भी फाइन लगेगा ठीक है ठीक है सर ठीक है